जोंनि ओनसोलफोराव जागायनो हाथावना गोदान फालांगिफोरा जाबाय जोंनि ओनसोलफोराव रेस्टुरेन्ट मोजां रेस्टुरेन्ट मोजां ह'टेल आरो बेफोरबादि दिलिबारि खालामनो हानाय बेबायदि सिस्टिमेटिकफोर जागायनो नांगौ आरो जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि हाफोरा हासार गोनां हा जों बेफोरबायदि फाथो गय मायफोर आरो बेसर सिबिं बेफोरबायदि गोबां आबादफोर मावनो हायो आरो जोङो जोंनि जायगाफोराव गोबां हाग्रा ओनसोल जोङो बेफोरबायदि मोसौनि खुथिबो खालामनो नांगौ आरो जोङो मोसौ खुथि खालामोब्ला गोबांथार बेफोरबायदि गायखेर फोर मोननो हायो जों बेफोरबायदि गायखेरखौ जों गोबांथार जाग्रा मुवा केन्दि मुवाफोर बानायनो हायो आरो जोङो बेफोरखौ बानायनो नांगौ आरो बे मोसौफोरा जोंनो गोबांथार जोलैफोर होगोन आरो बे जोलैफोरखौ जों फेहेरलांबाय थानो हागोन बेफोरजों जों गोबांथार बिजिनेस खालामनो हायो आरो जों बेफोरबायदि बिजिनेसफोरजों जों आरो दस्रा बिजिनेसफोरबो खालामनो हायो जेरै जों गारिफोर बेफोरबायदि उइंगारफोर सालायनानैबो बिजिनेस खालामनो हायो आरो जोङो ना फुख्रि खालामनानैबो बिजिनेस खालामनो हायो आरो जों बेफोरखौ खालामनो नांगौ जोंहा बेफोरबायदि गोबां लामाफोर मोजां लामाफोर नांगौ जेरै जोङो हाय दिलिबारि खालामनो बेफोरबायदि टाइमाव सौहैहोनो थाखाय जोंनो मोजां लामाफोर नांगौ